हमारे आस पास सोनभद्र जिले में ऐसी बहुत सारी प्रमुख जनजातियाँ क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत ही जानते हैं जैसे हमारे पास के ही क्षेत्र में एक मुड़वानी नामक जगह है वहाँ पे गोंड एवं पनिका नामक जनजातियाँ रहती हैं एवं उससे थोड़ी ही दूर मुड़वानी नाम की भी एक जगह है जहाँ पर भी दो या तीन अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं जैसे गोड पनिका एवं वैश्य ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास जनजातियों के लोग रहते हैं और उनकी जनजातियों में हमारे यहाँ के सुविधाओं से काफ़ी अलग है वैसे हमारे यहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य और संसाधन के अच्छे उपाय हैं एवं अच्छे उपकरण है परंतु जनजाति लोगों को जैसे गोड पनिका हो गए उनके यहाँ शिक्षा की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ शिक्षा की है एवं स्वास्थ्य के लिए भी उन्हें उतनी अच्छी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है जैसे हमारे यहाँ शहर के लोगों को किया जाता है ऐसी बहुत सारी उनके जीवन में चुनौतियां हैं शिक्षा स्वास्थ्य एवं संसाधन के